हीअं त घणई भाषाऊं हिन इंटरनेट ज़रिये हासिलु करे सघिजनि थियूं पर हिकु सिंधी भाषा एहिड़ी आहे जेकी इंटरनेट ते हासिलु कान्ह थी सघे थी ऐं कुझु कुझु वर्ड्स हुननि जा मिलंदा न आहिनि जंहिंजे करे सिंधी भाषा में घणो ई फेलो आयो आहे जीअं हिकिड़ो हुन जो मिसालु ॾियांव थो असांजा मज़मूनि हिन सिंधी भाषा जा मज़मूनु कान आहिनि ऐं डिक्शनरी यानी ॿार खे अगरि कहिड़ी ज़रूरत पए थी हुन अख़र की ॼाण हासिलु करण ते त हुन गूगल ते हिन इंटरनेट ते हुन जी सुविधा हासिलु कान आहे